آپ نے پوچھا کہ میری پسندیدہ کتاب کون سی ہے اور کیوں ہمیں اس کتاب کی کہانی کے بارے میں بتائیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ میری سب سے پسندیدہ کتاب حیات طیبہ ہے کیونکہ جو ہے اس کتاب میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے سنتوں پر چلنے کا طریقہ ہے کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ ہے